जैसे मैं फ़ोटो खींचती हूँ ऐसा ऐसा फ़ोटो खींचती हूँ अप व्हाट्सअप चलाती हूँ फेसबुक पर डालती हूँ तो मेरा जो मेरी ननद थी में जेठानी हैं मेरी दोस्तदार है वह लोग देखते हैं वह कहते हैं तुम आज कहाँ पर गई थी तुम इतना अच्छा अच्छा फोटू डाल रही हो व्हाट्सअप चला नेट चलाए व्हाट्सअप पर डाली हो आज कहाँ पर गई थी मैं बोली गई थी मैं आज यहाँ सीतामढ़ी गई थी यह मेरा सीतामढ़ी की मैं फोटू व्हाट्सअप पर डाल दी थी तो बोल रही थी कि तुम कहाँ गई थी जैसे जहाँ भी जहाँ लोग हर एक तरह तरह के जहाँ भी मैं जाती हूँ फोटू खींचकर व्हाट्सअप पर डाल देती हूँ और व्हाट्सअप में जैसे मेरा मेरा भाई पूछेगा कि तुम आज दीदी तुम कहाँ गई थी क्योंकि व्हाट्सअप पर फोटू डाली हो अपना बहुत सुंदर आया है मैं बोला आज मैं घूमने गई थी भाई मैं आज घूमने गई थी तो इसीलिए मैं व्हाट्सअप पर फोटू डाली हूँ क्योंकि मेरा मुझे बहुत लाइक मिला लाइव बहुत मिला लाइव भी मिला सप्राइस भी मिला कि आप बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छा अच्छा लाइव करती वह था व्हाट्सअप पर फोटू डालती हो मैं बोली हाँ मैं जहाँ भी जाती हूँ अपना फोटू खींच लेती हूँ खींचकर व्हाट्सअप पर डाल देती हूँ और ऐसे ऐसे मैं मैं गई थी एक ना जाने लगी तो वहाँ इलाहाबाद गई तो वहाँ का सिंह मुझे बहुत अच्छा लगा तो मैं अपना एक फोटू खींच ली फोटू खींचकर और व्हाट्सअप में डाल दी तो मेरी दीदी ने पूछा कि मंजू आज मंजू मेरी बड़ी बहन है तो पूछी आज मंजू तू कहाँ गई थी मैं बोली कि मैं आज इलाहाबाद गई थी तो कहत बताए नहीं तुम इलाहाबाद में जा रही हो तो मैं तुम्हारा जब फोटू देखा व्हाट्सअप पर फेसबुक पर तो मैं बो सोचने लगी की आज वह कहीं गई है तो मेरे लगे कॉल की कि तुम आज कहीं गई हो क्या मैं बोली हाँ मैं गई हूँ कहे तभी व्हाट्सअप पर फोटू डाली होगी तुम आज इलाहाबाद गई हो तभी मेरा फोटू सब लाइव बहुत लाइव किए सप्राइज़ भी दिए बहुत लाइव मिला मुझे और लाइव मिला मैं बहुत फोटू जिसे चाहे जहाँ भी जाती हूँ जैसे मैं अपने माइके गई अपने ससुराल हूँ मैं हर एक तरीका का फोटू खींच खींचकर व्हाट्सअप यह व्हाट्सअप पर डालती हूँ जैसे कोई नहीं जान पाता है तो तुरंत तत तो किसी से बताती नहीं हूँ मैं यहाँ जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ जब फोटू में डालती हूँ तब सब कुछ देखकर मुझे लाइक करते थे लाइव करते थे सप्राइस भी करते थे और मेरी जेठानी थी मेरी देवरानी थी उसमें पूछा इसे इतने मैं अपने घर से नहीं बता के गई थी तो जैसे कोई जानने नहीं पाया की आज कहाँ गई है तो जब मेरा जब उन्होंने अपना मोबाइल खोला तो मेरा फोटू व्हाट्सअप पर देखा कहीं तो बोला की आ वह बोली की आज कहीं गई है देखो मुझसे बता के नहीं गई और फोटू व्हाट्सअप पर फोटू व्हाट्सअप पर कहाँ पर है कहाँ के डाली है तो बोल रहे थे त यह डाली है जौनपुर आज जौनपुर गई है जौनपुर वाली फोटू डाली है व्हाट्सअप पर चला रही है मैं फोटू वा जिसके खींच खींचकर जब कोई नहीं जानता है तो व्हाट्सअप पर देख लेता है मुझे लाइव कर लाइव करता है लाइव भी करता है सप्राइस भी करता है और बहुत बहुत बहुत लाइव मिलता है मुझे फोटू में और जैसे गई चौटिया गई चौकिया भी चौकिया भी ऐसे गई चौकिया गई उसका भी फ़ोटो खींचकर मैं अपने मोबाइल में व्हाट्सअप भगवान का फोटू डाली भगवान का फोटू डाली बोल रही थी कि आज तुम चौकिया भी गई थी क्या मैं बोली हाँ मैं आज चौकिया गई थी कहे तभी तभी आ फोटू डाली हो व्हाट्सअप पर मैं बोली हाँ मैं जहाँ भी जाती हूँ व्हाट्सअप पर अपना फोटू लगा देती हूँ वैसे कोई नहीं जानता था जब व्हाट्सअप पर लगाती हूँ तभी सब मेरा जानते हैं कि आज इस जगह यह गई है वैसे अपने लड़कों को नहीं बता के गई थी गई थी वहाँ मंदिर नहीं दुर्गा माँ की मंदिर उसको दुर्गा माँ बोल बोलते हैं तो मैं वहाँ पर गई वहाँ पर गई दुर्गा माँ की फ़ोटो खींची मैं अप व्हाट्सअप पर डाली सब लोग बहुत सप्राइस किए बहुत लाइव दिए मेरे फोटू का कहे कि बहुत सुंदर आया है बहुत अच्छा अच्छा देश था बहुत अच्छा छा देश का फोटू आया है और बहुत सब मिस किए कि आज इस तरह घूमने बहुत घूमती है बहुत घूमने जाती है बहुत तरह तरह की फोटू व्हाट्सअप पर डालती है